ہاں ہاتھ کے کپڑے پہننا اِس لئے پسند کرتے ہیں کیونکہ اِس میں فنیشنگ ہوتی ہے اور میجرمینٹ بھی صحیح سے رہتا ہے ہاتھ کے کپڑوں میں اور ریڈی مٹ کپڑوں میں جو سو فنیشنگ بھی نہیں رہتی اور میجرمینٹ بھی صحیح نہیں رہتا اِس لئے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے پہننا اور خریدنا پسند کرتے ہیں